میں نے ابھی حال ہی میں ایک سیمسنگ کمپنی کا واشنگ مشین خریدا ہے جس کی کوالیٹی بہت ہی خراب ہے موٹر بہت ہلکا ہے کپڑے کی صفائی صحیح نہیں ہوتی ہے داغ دھبے صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوتے ہیں واشنگ مشین میں دھلنے کے بعد بھی ہمیں خود سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور دوسری چیز اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائمنگ بہت ہی بے کار ہے ٹائمنگ سیٹ کر نے بعد بھی اپنے ٹائم پر یہ مشین واش کر کے نہیں دیتی ہے